क'क्राझार जिल्लायाव गिबि हारियारि फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु खुंनाय बे बैसागु बोथोरखौ जोङो जेबोला बैसाग दाननि पहेला एक तारिखाव जों बैसागु फोरबोखौ खुङो बे बैसागु फोरबोआव जोङो गामियारि रायजो राजाखौ लानानै ज' ज' रंजायो मोसायो गावजों गाव जोङो सिबिलायो खुलुमलायो सनमान होलायो बे फोरबोखौ खुंनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जों बर' हारि ज' जयै मोजां थासारि लाबोनो थाखाय आरो जोंनि बे बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जों बैसागुखौ फोरबोखौ खुंनाय जायो बे बोथोराव जों बयबो ज' ज' ओंखारनानै बे सासे न'खरनिफ्राय बै गुबुन सासे न'खराव थांनानै मोसायो गान खनो आरो जोंनि बर' हारिनि बे समाव जानाय लोंनाय अनलायलायनाय जोङो फालिनाय जायो गोदोनि समनि बैसागुआ जोबोद रंजानाय एबा रंजाथाव दंमोन नाथाय दानि समाव एसे सोलायनाय फैदों दा बे सोलायनायानो जाहैबाय दानि जोंनि इयुन जोलैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बिनि सायाव दामग्रा देग्रा लानानै मोसानाय जाया बायदिसिना रेकर्ड खालामनानैसो मोसानाय जानाय जों नुदों